हॅलो सेंट्रल बँक कस्टमर कॅअर हांव अक्षता शेटकर उलयतां म्हाका म्हज्या लँडलायन बिल पेमेंटाच्या विशयी मातशें उलोवपाचें आशिल्लें म्हजो लँडलायन नंबर दोन सात पांच एक शुन्य शुन्य शुन्य हांवें कालूच म्हज्या लँडलायन बिलाचो पेमेंट केला जो एक हजार पांचशीं आशिल्लो हांवें ऑनलायन वचून पेमेंट केलो एक हजार पांचशींच केलो म्हजे सेंट्रल बँकेचो ए टी एम कार्ड घेवन गेल्लो पेमेंट केल्या नंतर म्हाका नोटिफिकेशन आयलें फोनाचेर की हांवें फक्त एक हजार दोनशीं पेमेंट केला पण केल्लो हांवें एक हजार पांचशीं सो हांव मातशें कन्फ्यूज जालें आतां नोटिफिकेशन एक हजार दोनशे आयलां म्हटल्यार म्हाका तुमकां कॉल करून विचार विचारपाचेशें म्हणजे कन्फम करपाचेंशें दिसलें म्हणून कॉल केल्लो हांवें मातशें तुमी तुमच्या सिस्टमाचेर चॅक करून म्हज्या पेमेंटाच्याे विशयी मातशें म्हाका सांगपाक शकता एक हजार दोनशीं केल्या काय एक हजार पांचशीं केल्या ते कित्याक म्हाका तरी खबर आसा की हांवें एक हजार पांचशींच केल्ले आनी म्हाका बिलूय तितलेंच आयलां एक हजार पांचशींच आयलां मातशी तुमी तुमच्या सिस्टमाचेर चॅक करून सांगपाक शकता म्हाका सो दॅट हांव कमी केलां की हांवें चड केला तें म्हाका कळटलें आनी पेंडींग जर म्हजो अमावंट आसलो जाल्यार हांव तो परत पेमेंट करूं शकता किंवां बी एस एन लाक वचून कॉन्टेक्ट करूं शकता